डांस जेको आहे असांखे गॾु कंदो आहे हर तरीक़े जे माण्हुनि सां मिलाइण जी कोशिशि कंदो आहे हर तरहनि जे माण्हुनि सां सम्झण जी कोशिशि कंदो आहे उन जी भाषा असां सम्झण जी कोशिशि कंदो आ्हे उन सां वहिंवार सां सम्झण जी कोशिशि कंदो आहे असांजी बि जेकी भावना हूंदी आहे हिक ॿिए सां मिली करे सुठियूं शयूं वधाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं त उन सां असांजो एको वधंदो आहे असांजो हिकु दाइरो वधंदो आहे त इन करे जेको गॾ में डांस करण में हिकु साथ जेको डांस कंदा आयूं असां उन सां असांजो प्यारु मुहिबत एको भाई चारो सभु वधंदो आहे जेको अॻिते पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि सुठो आहे पंहिंजे परिवार लाइ बि सुठो आहे ऐं जेका पंहिंजो देश आहे पंहिंजो समाज आहे जेको हिकु एकता जो प्रतिक आहे असांखे उन ई खे बढ़ावो ॾियण लाइ बि इहा हिकु सुठी दिशा आहे अॻिते वधण जी